सुबहमे उठिके हम जाइ छियै दौड़ तऽ नहि सकय छियै पैदल जाइ छियै कमसँ कम एक किलोमीटर दू किलोमीटर बुलय छियै ई सबसँ कि होइ छै हरानी कम होइ छै आओर कभी भी इसकूले सबमे प्रतियोगिता होइ रहय तऽ प्रतियोगिता जब होइ रहय तऽ ओकरोमे हमरा अरके भाग लै रहियै जब जीतय रहियै तऽ ओकरोमे हमरा अरके अथी मिलय रहय मेडल मिलय रहय आओर दौड़य छियै जब उमर कम रहय तऽ पन्द्रह साल रहय तऽ तब जे छै दौड़य रहियै एक किलोमीटर दू किलोमीटर एतना दूर दौड़ जाइ रहियै ओतना फर्क नहि पड़य रहय अभियो तऽ ओतना दौड़य नहि छियै कमसँ कम एक किलोमीटर रोजके रोज पैदल बुलय पड़य छै बुलय छियै तऽ ओकरासँ कि होइ छै कि भरि दिन अपन सुरक्षित रहय छै हूँ सुरक्षित रहय छै तऽ ओकरा हमे कि होइ छै सुबह सुबह टहलयसँ कि होइ छै शरीरमे हवा लागय छै शरीरमे काम करयके अथी जे छै ने बनल रहय छै कभी भी काम करबो करतय तऽ ओतना अथी नहि रहतै काम करैत रहु कोइ टेंशन नहि छै दौड़बह दौड़यके बाद कि होइ छै खून छिरयाबय छै शरीरमे खून जे छै ने खून जब छिरयाबय छै तऽ काम करयके अथी रहय छै ओतना अथी नहि छै सुबह सुबह सवेरे जगना चाही ओहनो भी इंसानके आओर सब सुति कऽ उठु आरामसँ मुँह कान धोबू ओकर बादमे चलि जाइयौ घुमि आबय छियै ओकरा खातिर अथी नहि छै ओइसँ कि होइ छै हर समय सुरक्षित रहय छै इंसान घुमना बहुत ही अनिवार्य काम छै शरीरके लचीलापन ठीक रहय छै